यदि हमारी संस्कृति के बारे में आप देखना चाहेंगे तो हमारी संस्कृति में आपको बहुत से मूल्यों के बारे में पता चलेगा क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत सी कलाएं और शिल्प देखने को मिल जाती हैं जैसे कि हमारी संस्कृति के लिए विशिष्ट शिल्पों में मूर्ति कला मुर्गा और पत्थर के कारीगरी का भी उल्लेख किया गया है यानी मूर्ति कला मुर्गा और पत्थर से भी यहाँ पे कारीगरी करी जाती है भारतीय संस्कृति में मूर्ति कला का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें मंदिरों मूर्तियों और स्थलों के आकरण में बहुत सी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं इसके अलावा भारतीय रंगमंच और चित्रकला भी हमारी संस्कृति के विशिष्ट शिल्प क्षत्रों में शामिल है जैसे कि मध्य प्रदेश का खरगोन और खजुराहो ज़िला जहाँ पे आपको ऐसे मंदिर दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे शिल्पकारों ने अपने कला का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया है और यहाँ का आकर्षण केंद्र खजुराहो की विशिष्ट और बड़े बड़े मंदिर हैं जो कि आज बहुत प्रसिद्ध हैं लोग उन्हें बाहर से देखने भी आते हैं